हावें कॅब करतनाच भाडें थारायल्लें आसतनाच तुमी आतां तें खुबशें बदलपाक शकतात हावें पयलींच तुमच्या कंपनी कडेन उलोवन थारायल्लें की हांव तिनशी रुपया दितलें म्हूण आनी आतां तुमी चारशी रुपय कशे मागपाक शकतात तें काय ना हांव शंबर रुपय चड कांय दिवपाना हांव तुमचे एजेंसीक फोन करून तक्रार करतली तुमची